राजस्थान में टैक्नोलॉजी विकसित थी आहे काफ़ी कुझु नई शयूं थियूं आहिनि जीअं जिते किथे कैमरा लॻियलु आहिनि ई चालान अची वेंदो आ घर में ऐं बि ॾाढी सारी टैक्नोलॉजी आहिनि जेके विकसित थी वियूं आहिनि राजस्थान में पर एतिरो वधीक विकसित न थियो आहे जिते जेतिरी फोरन में थी वई आहे त विकसित थे पई थी धीरे धीरे ऐं विकसित थी वेंदी पर हा जेकी उहो ज़रूरी टैक्नोलॉजी अपग्रेड्स आहिनि उहे थी विया आहिनि राजस्थान में